ہندوستان میں بہت اہم ترین مقامات اور سیاحتی مقامات ہیں جیسے تاج محل لال قلعہ جامع مسجد انڈیا گیٹ وغیرہ جس میں ہم تاج محل کے بارے میں بات کرتے ہیں تاج محل کو مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنی بیوی ممتاز کے یاد میں بنوایا تھا تاج محل کو بنانے میں کئی ہزار مزدور لگے تھے اور اسے سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا تاج محل کو بنانے میں بائیس سال لگے تھے اور یہیا آگرہ میں ہے تاج محل کو دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جسے دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں لوگ جس میں سے دیسی لوگ بھی اور ودیشی لوگ بھی آتے ہیں اور تاج محل کے علاوہ شاہجہاں نے جامع مسجد بھی بنوایا تھا اور ہمارے ہندوستان کے کئی شہروں میں بہت طرح کی ترین مقامات ہے جیسے ممبئی میں گیٹ وے آف انڈیا حاجی علی درگاہ اور تاج ہوٹل ہے اور دلی میں بھی کافی ترین مقامات ہے جیسے انڈیا گیٹ لال قلعہ ہمایوں کا مقبرہ جسے دیکھنے کے لیے ودیسی لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اور اس سے ہماری سرکار کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور ودیشی لوگ جب ہمارے مقامات کو دیکھ کر جاتے ہیں تو اس سے ہمارے دیش کی بھی ترقی ہوتی ہے اور ترقی اس لیے ہوتی ہے کیوںکہ ودیشی لوگ ہمارے یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ مقامات اور یہاں سے ان کی فوٹوز وغیرہ کھینچ کر لے کے جاتے ہیں اور اپنے دیش میں جا کر بتاتے ہیں جس سے ہندوستان میں پریٹک آتے رہتے ہیں